गामियाव खि गोरा जाब्ला सिकित्सा खालामनायनि मुंदांखा न'नि मुलिफोरा जाहैबाय टाइमलि दै लोंनांगौ हानायखिनि दैखौ जेसे हायो एसे लोंनांगौ आरो ओंखाम जाखांबा थालिर गोमोन जानांगौ आरो मानि मुनिफोरखौबो सिफ्लेनानै लों लोंनांगौ बेफोरजों जुदि मोजां माबा जायाब्ला जोङो फार्मासि डक्टरनि परामर्स लानानै उन्दैफोरनोबा ग्रेपस वाटार होननायखौ दौनाय जायो आरो माथि साबुनखौ खि गग्रा लामायाव एसे एसे नारसोनानै होयोबा माने खिया स्ल'लि गबोनो हानाय बोलो मोनो